असांजो भारत चङियुनि ई ई कलाउनि जे लाइ ॼाणियो वेंदो आहे उन्हनि मां जीअं नचणु ॻाइणु चित्रकला मूर्ति ठाहिणु ऐं हथ सां ठाहिणु सामान ऐं ॿियों वरी ताकीज़ ताकीज़ बि ही ईंदी आहे हिननि में ताकीज़ बि हुई ई ऐं धीरे धीरे इहे हाणे हिननि मां चङियूं इहे ई ई बि असांजे के इन मां सॼो हटिजंदो थो वञे टीवीअ जे अचण सां असांजे जीअं ताकीज़ जो टाकिजियूं खतम थी वियूं वरी हाणे धीरे धीरे जीअं अॻिए इहे नाटक थींदा हुआ तरह तरहनि जा नाच गाना थींदा हुआ जीअं तयार थी करे मुटुक पाए करे इहे नाटक कंदा हुआ अॻिए उहे सभु हाणे इहे छॾिजी विया आहिनि अॼुकल्ह जी युवा पीढ़ीअ खे असां जीअं चवंदा आहियूं त उहे चवंदा आहिनि इहे पुराणे ज़माने जो आहे हाणे अॼुकल्ह नयो ज़मानो आहे इहे पोइ उहे उन हिसाब सां धीरे धीरे ख़तम थो थींदो वञे ऐं सरकार बि इन में कोई सहयोग न कंदी आहे की जीअं नाटक वाटक थिए थो त उन ई में इहे थोरो सो इनाम विनाम करे रखे उन्हनि खे समानित करे त ताकी उहा हलंदी अचे पर त सरकार बि इन में असांजो कोई सहयोग नथी थिए धीरे धीरे असांजे भारत देश मां चङियूं ई अहिड़ियूं ऐं अहिड़ियूं कलाऊं हूअं ख़तम थी थींदियूं वञनि चङियूं ई हुई ख़तम थी वियूं आहिनि जीअं अॻिए मुटुक पाए तरह तरह जो शिंगार करे इहे डांसियूं थींदियूं हुयूं उहे हाणे न थींदी हिन नाटक थींदा हुआ उहे हाणे न थींदा आहिनि टीवीअ जे अचण सां हा सिनेमा उहे ताकिज़ियूं बि बंदि थी वियूं हाणे त धीरे धीरे करे ईअं सभु कलाऊं नष्ट थी थींदियूं वञनि